भारतीय समाज के धर्म में क्या बोलना चाह रहे हैं धर्म एक अच्छा है पूजा करते हैं बजरंग बली को करते हैं और काली मंदिर में मिलते हैं शिव मंदिर में बोलते हैं और काली मंदिर में बोलते हैं शिकायत हम बोलते हैं हनुमान मंदिर में बोलते हैं धर बहुत अच्छा बात है पूजा हिन्दू को धर्म बन फर्ज बनता है कि पूजा करें और सब सब सब अथि करें एकादशी करें धर्म उपासना बृहस्पति करें सोमवारी करें मंगल व्रत करें शुक्र व्रत करें शनि व्रत करें सोमवारी करें इतवार करें जो करना है हनुमान मंदिर के पास ही करना है और उसी मंदिर के पास करना है दूर का मंदिर के पास करना है शिव हाेके कर दुर्गा मंदिर के पास करना है धर्म एक अच्छा बात है हिन्दू को पूजा करना है सब लोग को हनुमान जी को भी पूजा करना है और सब लोग को सब चीज करना है एक अच्छा देस है और पूजा करकर ही खाना पीना बनाकर और पूजा पाठ करना चाहिए ओ धर्म एक अच्छा बात है सब लोग को अच्छे से रखना है और साँझ को ही साँझ में देना है और सबको सब ही काम करना है